मिथिला मे एगो बहुत प्रिय भाषा छै मैथिलीमे हमरा आरू बचपनेसँ शिक्षा लेलियै हमर भाय बहिन सभकिछु मैथलियेमे सभ पढ़लकय यऽ यहाँ तक कि इसकुलमे जब हम पढ़य रहियै तऽ मैथलियेमे पढ़लियै हम आर पहाड़ा सभ मैथिलियेमे पढ़लियै अऽ आरो घुमय तुमय लए कतौ जाइ छियै तऽ उहाँपर उ हमरा मैथलिये के भाषाके यूज करय छियै आर हटिया सभ जाइ छियै तऽ उहाँपर मैथिलीके भाषा यूज करिकऽ सभकिछु खरीदय छियै आओर हमरा आर खेलय आओर जाइ छियै तऽ मैथलियेमे बात करय छियै मैथलिये भाषा बहुत पसन्द छै हमरा आरके इहाँपर कोइ मीडिया सभ आबय छै मैथलियेमे बात करय छियै घटना सभमे मैथिली फिल्म सभ देखयमे बहुत बढ़िआँ लागय छै मैथिली गाना सुनयमे आओर बढ़िआँ लागय छै मैथिली गीत सुनयमे बहुत बढ़िआँ लागय छै आओर हमरा आर जब मन तन नहि लागय छै तऽ हम आर मैथलियेमे गीत तीत गाबैत रहय छियै बहुत बढ़िआँ लागय छै इहाँके बुजुर्ग सभ मैथिली बोलय छै आओर सुनैयोमे मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ लागय छै बहुत बढ़िआँ भाषा छै सभको बोलना चाही आओर लोग सभके हम प्रेरित करय छियै कि मैथिली मैथिली भाषा बोलय मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ भाषा छै आओर सभको बोलना चाही इहाँपर गाँव गाँवमे हरेक बच्चा सभ मैथिली भाषा बोलय छै हमरा आरके जिला मधेपुरामे अगर वीडिओ सभ आबय छै तऽ हमरा आर मैथलियेमे बात बात करय छियै मैथिली भाषामे उहो सभ बात करय छै मैथिली बहुत लोकप्रिय भाषा छै अब इहाँके बच्चा बच्चा सभ मैथिली भाषा बोलय छै आओर सभके पसन्द छै बोलनाइ सभ बहुत बढ़िआँसँ बोलय छै आओर कोनो फिल्म आर लगबय छियै देखै लए तऽ लोग सभ बोलय छै कि मैथिलीमे लगाबू मैथिली भाषा इहाँके हरेक दिलसँ जुड़ल छै मैथिली भाषा सुनैयोमे सभके बढ़िआँ लागय छै सभटा एकदम खुश भए जाइ छै मैथिली भाषा सुनिके हाँ तऽ कि हमरा आरके शिक्षा मैथिलीमे लेलियै आओर हमरा आओर सिखबय छियै छोटा छोटा बच्चाके भी मैथलियेमे बोलय रहय उहो बढ़िआँसँ बोलय छै एकदम खुश भए जाइ छै बहुत बढ़िआँ भाषा छै आओर सभटा आबय छै मैथलियेमे बात करय छियै मेहमान आर आबय छै उहो सभ मैथलिये मे बात करय छै दूर दराजके मेहमान आबय छै तऽ उहो सभ मैथिली सुनिकऽ बहुत प्रसन्न भए जाइ छै आओर सीखयके इच्छा करय छै तऽ हमरा आर कुछो कुछो सिखबैत छियै उ सभके कनियोटा सीख जाइ छै तऽ उ सभ बहुत बढ़िआँ महसूस करय छै बहुत बढ़िआँ भाषा छै आओर हम तऽ कहय छियै भाषाके यूज करनाइ चाही सभटा एहि भाषाके प्रयोग करतय तऽ बहुत मजा अइतय सभके सभटा बहुत बढ़िआँसँ करि सकय छी ई सभ भाषाके यूज ई भाषाके बहुत सुन्दर सुन्दर चीज छै हरेक चीजके हरेक चीज के नाम छै सभटा सभकिछु जुड़ल छियै एक दुसरेसँ सभटा जुड़ल छियै आओर सभ कोशिश करय छियै सभ भाषा मे बात करयके हमर शिक्षा जे लेलियै मैथिलीमे लेलियै आओर बचपनेसँ हमरा आर सीखय इच्छा मैथिलीमे रहय लए रहल छियै तऽ ओकर शिक्षको सभ जे छै ने मैथिली पढ़बैत छै आओर हमरा आरु केओ अगर मैथिलीमे कोनो चीज समझाबय छियै तऽ बहुत बढ़िआँसँ समझि जाइ छियै हमरा आर उ बचपनेसँ मैथिली पढ़लियै एकबारमे समझि जाइ छियै आओर एते बढ़िआँ भाषा छै कि हमरा आर सभकिछु मैथलियेमे करय छियै बहुत बढ़िआँसँ खेलय छियै कुदय छियै हमरा आर बातो करय छियै मैथलियेमे आओर सभके कहबो करय छियै कि मैथिलियेमे बात करही